सिंधी भाषा असांजी ॾाढी अलॻि आहे ऐं तमामु मिठड़ी आहे सिंधी असांजी ॿोली मिठड़ी अॿाणी ॿोली सिंधी तमामु प्रेव प्रेम वारा माण्हू थींदा आहिनि उन्हनि जा तरीक़ा अलॻि हूंदा आहिनि ॿीं भाषा खां अलॻि शब्द हूंदा आहिनि ऐं असां सिंधी तमामु प्यार वारा हूंदा आहियूं पराए खे बि पंहिंजो करे छॾींदा आहियूं त सिंधी भाषा असां सिंधी आहियूं असांखे उनजो गर्व आहे ऐं मां चाहियां थी त असांजी सिंधी भाषा तमामु अॻियां अचे ऐं असांजो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो ॾाढो प्यार वारो मिठड़ो आहे असांजा शब्द सिंधीअ जा ॾाढा सुठा आहिनि जंहिं जे करे सिंधी भाषा असांखे ईअं लॻंदो आहे सभिनी भाषाउनि खां अलॻि आहे असांजी सिंधी भाषा में इज़त मानु प्यारु सम्मानु पंहिंजाइप सभु हूंदो आहे जेको सिंधी भाषा खे अॻियां कंदो आहे सिंधी जहिड़ी भाषा मूंखे ॿीं काई लॻंदी ई कान्हे का सिंधी माण्हू सिंधीअ वारा भाषा वारा माण्हू असांजी सिंधी भाषा अहिड़ी मिठी आहे जो दुश्मन खे बि सॼणु करे छॾींदी आहे ऐं पंहिं पंहिंजो हमेशह संमान वधे उहो असां चाहियूं था त सिंधी भाषा जो बि संमान वधे ऐं सिंधी हमेशह सभिनी खां अॻियां रहे मां सिंधी आहियां मूंखे इन जो ॾाढो गर्व आहे ऐं मां चाहियां थो त मां जॾहिं बि जनमु वठां त सिंधी ई थियां छो जो सिंधीअ जहिड़ी काई ॿीं भाषा ई कोन्हे का सिंधी तमामु मिठी भाषा आहे सिंधियुनि जो झूलेलाल भॻवान आहे ऐं असांखे पूरो पंहिंजे झूलेलाल भॻवान ते विश्वासु आहे श्रद्धा आहे ऐं मां चाहियां थी सिंधी भाषा खे अॻियां अचण लाइ मां जेको मूं खां थी सघे मां कयां ऐं सिंधी भाषा मुंहिंजी प्रिय भाषा आहे सिंधी असांजी ॿोली मिठड़ी अॿाणी ॿोली